हाँ हैलो

बोलिए चावल लेना है हमको लेना है कौनसा चावल

कौनसा चावल आपके पास

सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट चावल कौन है इसका क्या है और यह चावल तो नहीं है लकी भोग यह तो राइस का क्या दाम पड़ता है जैसे क्या रेट है हाँ तो हाँ तो बोलिए कितना बेच रहा है हाँ तो कितना खरीदना है पाँच के जी मिल जाएगा सौ रुपये देंगे उससे कम थोड़ी लगा रहे हैं

नहीं अस्सी रुपये नहीं है हम सौ से कम में नहीं देंगे नहीं नहीं तो उ कम में कैसे दे देगा वह कम में होता ही नहीं है तो कम कईसे दे देगा दूसरा कौन चावल लेना है ल इ लेना है लक्की भोग लेना है अस्सी रुपये लगेगा अस्सी रुपये

उसमें क्या कम होगा उ तो उसमें कम नहीं होगा

सस्ता वाला तो सबसे बनिया चावल होता है सबसे अच्छा चावल है औ अस्सी रुपये है उससे कम में लीजिएगा उ तो सबसे सस्ता चावल आता है तीस रुपये चालीस चालीस रुपये चौवालिस रुपये में यह चलो फ़िर तो नहीं होगा